हां जी कु'न बोला दा हां जी उद्धरुं बोला दे आं अखनुरुं बोलां दे आं दस्सो केह् कम्म ऐ कोई गल्ल नी नांऽ दस्सो बुक दा नांऽ दस्सो बुक दा छेमीं सारी सारी कताबां आई दियां न छेमीं दियां सत्तमीं दियां अठमीं दियां आर्मी सारें स्कूलें दियां कताबां आई दियां सारें स्कूलें दी कोई कोई कोई चक्कर नी जनाब सारा नमें सलेबस आह्लियां आई दियां इस्सै साल दियां आहो जेह्ड़ी बुक्कां चाहिदियां जेह्ड़ी यूनिफार्म चाहिदी जेह्ड़ा कुछ चाहिदा सारा लब्भी जाना इद्धरुं यूनिफार्म बगैरा बी सारा कुछ रक्खे दा नमीं नमीं नमीं यूनिफार्म दा कोन्ट्रैक्ट लैता असें

इत्थूं तुसें सारा सारा कुछ लब्भी जाना तुसें स्पैशल आफ बी देई ओड़ना असें इद्धरुं आहो डिस्काउंट फुल देआ दे आं तुस अपने इद्धरा दे बंदे ओ ते तुसें नी देना डिस्काउंट फ्ही कुसी देना फेर आहो तुस पंछानी लैगे गल्ल करा दे ओ तुस रैगुलर कस्टमर ओ साढ़े कोई चक्कर नी नमें सलेबस आह्ली पैक कराई ओड़गे सारी पैक कराई ओड़गे होर दस्सो जनाब नोटबुक्स डायरी केह् चाहिदा होर कापियां किन्नियां कापियां क्लासमेट होनी सारियां कापियां होनियां केह्ड़ी चाहिदी तुसें क्लासमेट ही चाहिदी क्लासमेट दी बधिया कापियां न प्रैक्टीकल कापियां बी करी ओड़ियां पैन पैंसल केह् चाहिदा इरेजर जमैटरी बाक्स सारा कुछ समान पैन देई ओड़ने होर पैंसलां जैल्ल पैन बी करी ओड़गे ब्लैक ते ब्लू दोए ठीक ऐ ठीक ऐ पैंसल तिन्न डब्बे डोमस दी आई गेई ओह्दी नटराज दी केह्ड़ी पैंसल चाहिदी ठीक ऐ नटराज दे दो डब्बे आई जाने कोई चक्कर नी होर होर कोई सेवी होई साढ़े लाइक तां दस्सेओ सानू ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब ठीक थैंक यू जी धन्नबाद